गस्ला सुनो थाखाय आङो साबोन सार्फ सफेद बायदि रोखोमनि जाय बुस्तुआ सिनि मैलाखौ खारहोनो हायो बे जिनिसखौ आङो सि सुनायाव बाहायो आरो सिफोरखौ बोथोरखौ लानानै आरो बोथोरनि थासारियाव बेफोरखौ गुबुन गुबुन रोखोमै फोराननाय जायो जेरै सान्दु दुङोब्ला बाहेराव दिरुङाव खानानै न'नि खुन्थियायाव आरो नङाब्ला गयनि आरो औवानि खुन्थिया जेरै गायनानै जेरै दिरुं खानानै फोरानो आरो गयआव दान्दा खानानैबो फोरानो सान्दुं दुङोब्ला बाराव मोजां फोराननो हायो आरो बे सिफोरखौ सुनो थाखाय आङो साबोन सार्फ सफेद बायदि रोखोमनि बुस्तुखौ आं बाहायो साबोननि बेलायाव निर्मा लाइफ बय निर्मा हारमनि बायदि रोखोमनि साबोन बाहायनानै आंनि सिफोरखौ सुयो सार्फबाबो थाइद सार्फ बिभिन्न' रोखोम रोखोम सार्फफोरखौ आङो बाहायो सफेद बिदिनो बेखौ आङो बाहायो बिफोरो जोंनि सि सुनायाव जोबोद मोजां आरो सिनि मैलाफोराबो मोजाङै खारो बिनि थाखायनो आं बे सार्फ सफेद साबोनखौ आङो बाहायो आरो बेफोरखौ अखा दोमैलु आरो अखा हाहां जायोब्ला आरो सिया सुथारनांगौ फोरानथारनांगौ जायोब्ला बेखौ आङो न' सिङाव खायसेखौ आरो बाहेरायाव बारान्दायाव आङो लामो फांखा होनानै आङो बे सिफोरखौ फोरानो बाहेरायाव दिरुं सोंनानै बारान्दायाव खुन्थियायाव खानानै आङो फोरानो मानोना अखा हायोब्ला बाहेरायाव लामबाथाय जाया न' सिङावनो खारेनफोरजों फोराननो गोनां जायो

दै बुरजा गारनाय जायैखौ आङो थि खालामो होननानै बुङोब्ला द्राम द्रामफ्राव दोननानै बाल्थिङाव दोननानै आरो बायदि रोखोमनि आइजें आइलायाव दोननानै आङो दैखौ थि खालामो आरो सियाव बुरजा दै गारजायैखौ आङो सान्दुं गोसा समफ्राव बे सिखौ लामो आरो सान्दुं गोसा थिं थिं दुंनाय सान्दुंजों बे सिनि दैफ्राबो लासै लासै रानलाङो द्रामफ्राव सोनानै दोनोब्ला आरो बाल्थिङाव दोनोब्ला खारेन फैयाब्लाबो कारेन्त गैयै समावबो दैखौ गोथारै बाहायनो हायो बिनि थाखाय आं बांसिन द्राम बाल्थिं बेबायदि आगजुखौ बाहायो आरो लोंनाय दैनि थाखाय दैहु केटलि जाग माग बायदि बायदि आयजेंखौ आङो बाहायो थौ आरिखौबो आङो बाहायो बेबायदिनो सि सुनो थाखाय आङो साबोन सार्फ सफेद बाहायो आरो बोथोरखौ लानानै माब्लाबा बाहेरायाव माब्लाबा न' सिङाव आरो माब्लाबा न'नि बारान्दायावबो आङो लामो आरो दै बुरजा जानायखौ थि खालामनो थाखाय आङो द्राम आरो बाल्थिं बायदि रोखोमनि आयजेंखौ बाहायनाय जायो